جی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ جی الحمد للہ جی میں ہیمانچل ٹور سے بات کر رہا ہوں آپ کا استقبال ہے ہیمانچل ٹور میں آپ صحیح جگہ آپ نے کال لگایا ہے جی بتائیے کون سی خدمت

جی ہمارے پاس بہت سی ہر طرح کی لگزریئس گاڑیاں ہمارے پاس ہیں آرامدہ اور کمفرٹیبل ہیں جیسے انووا ہے انووا ہے مرسڈیز ہے بی ایم ڈبلو ہے ویگن آر ہے ارٹیگا ہے سوزوکی ہے بتائیے آپ کو کون سی چاہیے جی تو کتنے لوگ ہیں آپ لوگ جی اگر انووا آپ لیتے ہیں تو یہاں سے پٹنہ جانے کا کرایہ آپ کو بیس ہزار روپیہ لگیں گے اور اگر آپ اس سے لو لیول کی گاڑی چاہتے ہیں جیسے ویگن آر چاہیے تو دس ہزار میں بھی آپ جا سکتے ہیں دیکھیے ہمارے ہمارے یہاں تو کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں گاڑیوں کی فکس پرائس ہے ہاں آپ کہتے ہیں تو آپ کے لیے ہم پانچ ہزار روپئے ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو لاسٹ پرائس جو کرایہ ہوگا وہ پندرہ ہزار روپئے ہوگا نہیں نہیں آپ بہت صحیح جگہ پہنچے ہیں ہیمانچل ٹور اس علاقے کا بہت مشہور ٹور اور ٹریول جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے اور ہمارے پاس اچھے اچھے ماہر ڈرائیور ہیں جن کے پاس دس اور بیس سال کا ایکسپیرئنس ہے بہت اچھے اخلاق مند ہیں ملنسار ہیں کسی بھی چیز کے کھانے یا پینے کے عادی نہیں ہیں اور ان کا تجربہ بہت اچھا ہے بہت ہی آرامدہ آپ کو لے کے جائیں گے اس اس تعلق سے آپ بےفکر رہیں جی بالکل یہ جو جو جو جو لمیٹڈ اسپیڈ ہے اس کے دائرے میں ہی ہمارے ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی آپ کو کس وقت آپ کو کس وقت چاہیے اور کب جائیں گے ٹائم بتائیے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے اندر گاڑی آپ کے منزل پہ پہنچ جائے گی جی فائنل پرائس میں نے آپ کو بتا دیا پندرہ ہزار روپئے اس سے کم ہم نہیں کر سکتے ہیں معذرت خواہ ہیں ٹھیک ہے شکریہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ